गाइके पोसला से गोबर बहुत अच्छा काम अबै हइ गोइठा भी गोबर से ही बनै हइ ई जे जलावनके लिए घरमे चुल्हा जलै हइ चुल्हा जललाके बाद ओ राख खेतमे भी देल जाइ हइ जे ओ बहुत आगे मकइके बहुत अच्छा फसल आलूके फसल दाल धनिया बोखला ईसब बहुत अच्छा फसल ओकर दूध भी बिक्री होइ हइ बिक्री होलाके बाद परिवारमे भी यूज होइ हइ बिक्री होलाके बाद दुइ रुपैआ भी लोक के ओहिसँ होइ हइ मालजालके ठण्डाके मौसममे बोराके चट्टी सी कऽ ठण्डामे बचाव लोक करै छै ताकि हमरा मवेशीके कोइ कठिनाइ नहि होइ शामके घूर फुकिके धुआँ लगाके मच्छर भगाबै छथिन आओर दुहै कालमे एक आदमी सपोर्टमे रहै छथिन जे अथी करिके ओकरा दुइगो चारा दऽ कऽ गाइके दुहिके सेन्टरमे दूध हमसभ नपाबू जे दुइ रुपैआ घरमे आबै जे फायदा होइ एहि माल से कोइ परेशानी नहि होइ छै खेत से मक्का काटिकऽ अथी कुट्टीमे दऽ कऽ मिलाकऽ झट्टा मकइके दऽ कऽ सानी लगाकऽ खिआबैके पड़ै हइ आओर ताहिके बाद ईसब कएलाके बाद पाज करै हइ गाइ ओकरा पानी पिआएल जाइ हइ पानी पिएलाके बाद फेर से ओकरा चोकर दऽ कऽ दुहैके अवस्थामे शामके सात बजे लोक दुहिकऽ कमण्डल लऽ कऽ कार्ड दूधवला लऽ कऽ सेन्टरमे नपाके आबै छथिन कै लीटर दूध भेलै हमरा कतेक फाटि भेलै हमरा कतेक आमदनी होतै सेन्टर सचिवसँ पुछि लैत रहै छथिन सचिव साहब बतबै छथिन जे पाँच या दस फाटि ओहि हिसाबसँ किसान अपन जोड़िकऽ सप्ताहमे या महिनामे अपन पइसा उठबै छथिन थोक उठबै छथिन खेतीबाड़ीमे भी लगबै छथिन मालजालके भी आगेके लिए रस्सी उस्सीके लिए खरीदारीके लिए सबकिछु करै छथिन